हैलो जी मैम हाँ हम सेमसंग कंपनी से बोल रहे हैं मैम मेरे को लग जाएंगे दो तीन दिन तो हाँ मैम हमको भी आने में टाइम लगता है पहले देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी की ए सी है या नहीं है आगे पूछना पड़ेगा अच्छा ठीक है ठीक है मैम मैं आगे जानकारी कर के बताती हूँ कि आपके घर आना है एड्रेस बता दीजिए आपका हाँ ठीक है तो ठीक मैम दो तीन दिन तो लग जाएंगे फिर भी नहीं मैम हमको भी टाइम लगता है हमें भी आग हमें भी आगे जानकारी देना पड़ता है फिर फिर आगे से ऑर्डर आएगा तो हम आएंगे अच्छा ठीक है मैम देखते हैं ठीक है कितने दिन हो गए अच्छा चार पाँच दिन हो गए तो आपने अब कॉल किया ऐसा नहीं होता मैम हमारा कॉल तो हमेशा रहता ही है आप जब भी कॉल करोगे जब भी हमारे पास तो कॉल आता है आपने अभी भी तो कॉल किया तो हमारे पास कॉल तो आया क्यों नहीं लग रहा था हम हम तो हमेशा कॉल उठाते हैं हमारा कॉल तो हमेशा रहता है अच्छा हाँ ठीक है पहुँचाता हूँ मैं किसी को